सर जेल्लै कोई बी जागतै दा जनम होंदा उसलै केह् करदे अस कि पैह्लें ते जैदातर लोग इयै होंदा मूंह् मिट्ठा करांदे अपने घरैआह्लें दा कि कुड़ी होई जां जागत होआ किश बी होऐ मिट्ठा मूंह् करांदे उसदे बाद इक साढ़ी पैह्ली परम्परा होंदी उस च अस केह् करदे के पंज दिन दे बाद पंजाब उस परम्परा दा नांऽ ऐ पंजाव उसदे च केह् होंदा बच्चे गी अमृत जल पलांदे ते उस अमृत जल दे पीने दी वजह् कन्नै बच्चे जेह्का ऐ नुहाड़े अन्दर जिन्नियां बी बुरी किस्म दियां कोई चीजां होंदियां ओह् निकली जंदियां साढ़े इ'यै साढ़े संस्कार न कि बच्चे ई पैह्लें किश तुस शैल चीज पलाओ सुच्ची चीज पलाओ कोई उसदे पंज पंज दिन दे बाद जेल्लै पंजाब होई उसदे बाद तेरें दिनें बाद पंतै गी पुछदे कि सूत्तरा कराना ऐ जागतै दा केह् ऐ मूरत ऐ नेईं ऐ फ्ही नन्हैलिये केह् होंदे ओह् सूतरा पांदे ते कपड़े दिंदे सुंड्ढ ब सुंड्ढ बी आह्ऩदे ते बड़ी नेही चीजां होंदियां जेह्कियां नन्हैलिये करदे अपने उस आस्तै बच्चे आस्तै सूत्तरे दी धाम होंदी जिसलै ते अस अपने सारें गी सद्ददे कि आओ सूत्तरे दी धाम ऐ जागत होए दा उसदे उसदे च उसदे किश दिन बाद अस उसदा नामकरण बी करदे बच्चे दा बच्चे दा नां बी पांदे कि इसदा असें केह् नां रक्खना जिसदा कन्नै इसी इस बड्डा होना न्हाड़ी जेह्की होनी पनछान होनी उस्सै नां कन्नै ओह् नां बी अस उसदे उसदे उसदे दरान गै पान्ने उसदे बाद अस उसदा बर्थडे मनांदे इक साल दे बाद बस इ'यै साल तक मतलब बच्चे दा अस इ'यै देखभाल करदे